بائک چلانے کا میرا سب سے یادگار تجربہ وہ تھا جب میں شروع شروع میں بائک چلانا سیکھ رہا تھا میرے والد محترم مجھے بائک چلانا سکھا رہے تھے تو میں ان کو ایک بار بائک پہ پیچھے بٹھا کر مارکیٹ لے جا رہا تھا اور سامنے سے ایک چار پہیوں والی گاڑی یا پھر کار آ رہی تھی جو ہمیں اوورٹیک کر رہی تھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں تو میں نے کیا کیا گاڑی کو یا پھر موٹرسائیکل کو سیدھا کھیت میں لے کے چلا گیا اور موٹرسائیکل جو ہے بائک جو ہے کھیت میں جا کے گر پڑی جس کی وجہ سے مجھے اور میرے والد کو چوٹ پہنچی اور یہ میرا جو ہے سب سے یادگار اور بائک چلانے کا سب سے یادگار تجربہ رہا ہے اور وہ میرے لیے اس لیے خاص ہے کیونکہ میں نے میری وجہ سے میرے والد کو جو ہے بائک چلانے کے وجہ سے چوٹ پہنچی پہنچی